हलो जय झूलेलाल हा हा सेठ ॿुधायो

हा हा रखंदा आहियूं हिकदमि हिकदमि मस्तु पीस ईंदो अथव ज़रीअ सां हींअर ॾाढो थो हलेव जी छा चयुव हा इन विवो बी सतावीह तव्हांखे खपेव नि त उन में टे कलर अथव हिकु अथव वाईट कलर हिकु अथव कारो कलर ऐं हिकु अथव मरून कलर कहिड़ो कलर हा माने अछो मां तव्हां खे जेको चयोमांव नि सिल्वर चवजंदो आहे

हा त कोई वांदो न थिए तव्हां खे घणा जी बी वारो खपे छह जी बी वारो खपे अठ जी बी वारो खपे

हा छह जी बी वारो जेको अथव न सेट उहो अथव छवीह हज़ार रुपया ऐं अठ जी बी वारो अथव उहो अठावीह हज़ार रुपया हा तंहिं करे मां तव्हां खे ॿुधायो त भाई ॿिनि हज़ारनि जो फेरु आहे वधीक फेरु न आहे तव्हां सेठ ॾिसंदा रहिजी वेंदा ॿियो कैमरो ॾिनो अथनि नि कंपनीअ वारनि हूअ ॾाढो बढ़िया कैमरो ॾिनो अथनि मन मन पाण जेको फोटो कढंदा आहियूं नि मतिलबु पाण खे लॻे सामुहूं माण्हू बीठो आहे एतिरो जबरदस्तु कैमरो ॾिनो अथनि की माना अॼु ॾींहं ताईं मां हेॾा मोबाइल विकियां आहिनि मां हेड़ो कैमरो कंहिंमें बि न ॾिठो आहे ईअं उन हा हा मन इन जी जेकी डिसप्ले ईंदी आहे उहा बि ॾाढी सुठी आहे अखियुनि खे नुक़सान न करे ऐं इन खां पोइ जेको अॻ्यों कैंमरो आहे उहो बि सुठो आहे मन हर का शइ जेकी हींअर जी टेक्नोलॉजी खे ॾिसी करे ठाही अथनि नि उहा हर का शइ सुठी आहे

हा हा बिल्कुलु हींअर बि वेठा आहियूं कंपनियूं लोन ॾियणु वेठियूं आहिनि तव्हां वटि हिकु रुपयो बि न हुजनि त बि कंपनी तव्हां खां पूरी पूरी लोन कराए ॾींदी हा सम्झो हा हा असां झूनो मोबाइल बि रखंदा आहियूं नओं मोबाइल बि रखंदा आहियूं सभु रखंदा आहियूं असां न न सेठ तव्हां बिल्कुलु चिंता न कयो तव्हां असांजे दुकान ते हिकु दफ़ो अचो तव्हां जो हर हिक मन जो समाधान मां करे ॾींदोमांव झूनो मोबाइल बि रखंदोमांव सामुहूं सुठो कलर सुठा मोबाइल इहो विवो सतावीह बि ॾींदोमांव ऐं तव्हां खे समुझ पैसा न आहिनि त उन जे सामुहूं मां तव्हां खे लोन बि करे थो सघांव हा त हा असांजी जेकी दुकानु आहे तव्हां ॾिठी अथव नि सेठ हा इहा हा त भले तव्हां भले भले सुबुह जो ॾहें बजे खां वठी केॾीमहिल तव्हां अचो राति जो ॾहें बजे ताईं असांजी दुकानु खुलियल अथव तव्हां केॾीमहिल अचो ठीकु आहे ठीकु आहे अचो जय झूलेलाल